हमारे समुदाय में बहुत प्रकार के नृत्य हैं यहाँ पे त्यौहारों का भी बहुत अच्छा महत्व है पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी और कुछ शादी विवाह में यहाँ पे राजस्थान में हमारे यहाँ पर बहौत ज़्यादा नृत्य किया जाता है जैसे घूमर ढोल थाली डी जे पे और डी जे लाइट रात को बंदोली में हमने बहुत नृत्य किया है इसको आगे बढ़ाने के लिए हम अलग अलग अलग अलग देशों में घूमते हैं शहरों में घूमते हैं हमें वीज़ा भी बनाया हुआ है जिससे हमें लोगो को सिखाते हैं पैसे कमाते हैं पैसे बाँटते हैं दान करते हैं नृत्य को लोकप्रिय बनाना है लोग लोग किस अवसर पर नृत्य करते हैं ये भी आपको ज़रूर बताएंगे लोग यहाँ पर अलग अलग त्यौहारों पर अलग अलग अलग अलग नृत्य करते हैं जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्थान के कछ में कछ में अलग अलग नृत्य होते हैं